घरमे महिला घरके काम देखैत छै काम काज करैत छै आ बाल बच्चाके अथी करैत छै सभचीज आओर पुरुष रहै छै घरसँ बाहर तऽ घरके बाहरके काम पुरुष कयलक घरके महिला काम करै छै घर परिवार देखलक खाना पीना सभ बनेलक की घरमे के खयलक के नहि खयलक बच्चासभ खयलक कि नहि खयलक मम्मी पप्पा खयलक कि नहि खयलक सभके देख भाल करयके होइत छै आ घर के बाहरके जे प पुरुष रहै छै तऽ ओ बाहरके काम सम्भाललक बाहरके सभ काम काज कयलक आओर काम कर बाहरके काम करतै तऽ फिर घरमे परिवारके पैसा देतै तब घरके काम परिवार सम्भालतै घरके अगर परि पुरुष कमा कऽ नहि देतै तऽ पत्नी कहाँसँ घरके काम अथी करतै गऽ जब पति कमाके देतै घरके तब ने स्त्री मतलब पत्नी घरके पूरा भार उठेतै अपना जिम्मेदारी करतै गऽ जब दूनू तरफसँ जब महिला काम घरमे करै छै आ घरके बाहर पति काम करै छै